हेलो बोल गे किताब आओर किताब लेना छै हमरा किताब हेतौ दोकानमे आँए कोन विषयके लिए हिन्दी छऽ इन्गलिश मैथ आओर कोन सब छौ कॉपिओ लेबै मैथ इन्गलिश हिन्दी आओर बैग लेना छै बैग छौ आओर टिफिन कैरिअर लेना छै उँ जाए छिए कम करबै ने किछु कि तब जाए छिए हँ आइ लेटो अएबै ठीक छै तब जै रहल छिऔ लेबो सबकिछु तब जै रहलै तब जै रहल छिए लेबै हमसभ किताब कॉपी लेबै किताब लेबै बेग लेबै टिफिन कैरिअर लेबै कलम लेबै लीड लेबै आओर जाए छिए तब सब लेबै अभी जै रहल छिए सतटकिआ लीड लेबै लीड लेबै पँचटकिआ लीड लेबै आब जै रहल छी कथीलए जएबै बाजार दै देबै अथी लै लेबौ ओहिठिना सबकिछु लै लेबै सबकिछु ओतहि जैके सेफ्टी बैगो लै लेबै टिफिने कैरिअर लै लेबै किताबो लै लेबै कॉपिओ लै लेबै कै टकामे दै छही किताब गे हँ हँ बोल जाए छिए लेबै सब किताब जाए छिए लै लेबै दसे दस टकावला बीसे टकावला तीसे टकावला लै लेबै जाए छिए तीनटकिए लीड लै लेबै लीख लीडो लै लेबै पेन्सिलो लै लेबै पाटिओ लै लेबै बैग लै लेबै टिफिन कैरिअर लै लेबै

किताबो लै लेबै